हा जूनागढ़ में सभिनी खां वधीक नाले वारी जाए आहे गिरनार ऐं गिरनार ते लिली परिक्रमा ऐं भवनाथ में महाशिवरात्री जो मेलो मेलो मोसमी त्योहार तरीक़े सुञाण में ईंदो आहे गिरनार ते नव हज़ार नौ सौ नवानवे डहाका आहिनि उहो हिकु माता जी जो मंदरु आहे जंहिं करे पर्यटक जा डिसेंबर ऐं जान्युआरी जो महीनो पसंदि कंदा आहिनि सियारे में थधि जो आनंद माणींदा माणींदा माणींदा उहे गिरनार चढ़ण ईंदा आहिनि ऐं महाशिवरात्री जो मेलो बि सियारे में थींदो आहे महाशिवरात्री जो मेलो सॼे विश्व में प्रसिद्ध आहे जंहिं करे किथां किथां जा माण्हू महाशिवरात्री जे त हिन हिन महाशिवरात्री जे मेले में ईंदा आहिनि हिन करे जूनागढ़ में मोसमी त्योहार मल्हाईंदा आहिनि पंहिंजो सौभाग्य समुझी हिते ईंदा आहिनि महाशिवरात्रीअ जो मेलो लॻभॻि चारि पंज ॾींहं हलंदो आहे अने हुन में ज ॾाढो सुठो नमूने सां अंदरि सुविधा बि हूंदियूं आहिनि जंहिंजे करे भले माण्हू माण्हू पंहिंजो घर छॾे करे हिते मेले में चारि पंज ॾींहं घुमंदा आहिनि ॾाढे सुठे नमूने सां ॾिसंदा आहिनि मेलो ऐं पंहिंजे परिवार वारनि सां अची करे हिते हिते रही करे महाशिवरात्रीअ जो मेलो ॾिसंदा आहिनि अने कतीजे मेले में जूनागढ़ में लीली परिक्रमा बि थींदी आहे उहो बि गिरनार ते थींदी आहे ऐं उहो बि माण्हू ॾाढा ॿाहिरां खां माण्हू ईंदा आहिनि अने ऐं पंहिंजो सौभाग्य समुझी परिक्रमा कंदा आहिनि चारि ॾींहंनि चारि या पंज ॾींहंनि में ई पूरी पूरी परिक्रमा पूरी कंदा ऐं लीली परिक्रमा जे नाले सां हीअं हिते जूनागढ़ में हीअ बि प्रसिद्ध आहे जेको जे कती मास में ईंदी आहे उहा बि सियारे में लॻभॻि सियारे जे आसिपासि कती मास में ईंदी आहे जंहिं सिआ सियारे जो सियारे जी शुरूआत हूंदी आहे हुन हुन टाइम में ई ई लीली परि परिक्रमा शुरू थींदी आहे ऐं ॾाढा माण्हू ॿाहिरां खां ईंदा आहिनि जूनागढ़ में ॾाढो सुठे रीत सां ई मोसमी त्योहार बि मल्हाइण में ईंदा आहिनि